बे आथिं बायनाय सोमोन्दोयाथ' गामिफ्राव आथिं आखाइ बायोबा माने जोङो गोदोनि समाव अजानि अजानि माने सिल फाथायाव उनग्लिनाय मुलिजोंसो जों मानि मुलिखौ दाफबनानै सिथ्रिजों खाफबनानै होयोमोन आरोखि गोदोना बेजोंनो हामोमोन हामनाया बि डक्टरफोरनावथ' बांसिन लाङानोमोन गोदो आथिं आखाइ बायबा मानि दासो मानि डक्टरफोरनाव लाङो आरो अजाबो हमो दाबो मानि आथिं आखाइ बायबाथ' आरो मानसिफ्रा खस्थ'बो मोनो नालाय जा जानाय जानायजोंथ' खामानि होखाया बे जानाय होनबा सानाय बिसफ्रा एसे खारगोन आरोखि थेवबो जानायजों हामा आथिं आखाइ बायनायफ्रा मानि माबा मोनसे मुलि दाफबनायजोंसो मालाय बोरैबा रोजोबनानै हाराफ्रा रोजोब फिननानै मानि मोजां जायो आरोखि बेफोरजोंसो माने हामो गोदो दिननि दिनावथ' बारा बायला बायामोन आथिं आखाइफ्राबो दासो एसे बोरैबा गादलिननानै गोलैबानो सोरबा आथिं बायनाय सोरबा आखाइ बायनाय सोरबा जानसि फेनदाफ्रानो बायनाय बांसिन खोनासै आरो दाथ' नै दा डक्टरफ्राबो फोसाबसै नालाय ओंखायनो हाराफ्रानो गुरै जाखोना माखो दाथ' दा बिराथ आथिं आखाइ बायनाया बांसिन जालांबाय आरोखि गोदोनि दिनावथ' बाराबो बायामोन हाराफ्रा गोरामोन नामा दा गोदो जोङो माने मुलि खानायजोंनो माने फोसाबोमोन आरोखि आथिं आखाइ बायनायखौ गोदोनि मानसिफ्रा मानि दाथ' अजा अजाबो हमगोन डक्टरबो हमगोन डक्टरजोंबो बिदिनो फोसाबो खिसुमान मानसिया आरो बबेबा बायदि बायनाया अजाजोंनो दसेनो थाबैनो हामो बेफोर बायदि आरोखि आथिं बायनाय होनबाथाय आरो जेरै मा खामानि दामानि मावनाय दांनायफोरखौबो बे गैयाबानो जाया नालाय आथिं आखाइ गैयाबानो जाया मावना दांनाबो जानो हाया बेफोरनि थाखाय दा आथिं आखाइ बायनायनि अजाफ्राबो दङ आरो खानानै होबानो हामखायो आरो आइथिं आखाइ बायनाया मोजां मुलि मोनबानो मुलि गोथां उनबाय बेजोंनो दाफबनानै खाना होयो आरोखि बेफोर बायदिजोंनो हामो आथिं बायनाय आखाइ बायनाय माने हाराफ्रानो गुरै जालांबाय खोमा दानिया